जय झूलेलाल तव्हांजो हिते असांजे शॉप में स्वागतु आहे असांजी दुकानु में मां तव्हांजी छा मदद थी करे सघां

हा त तव्हां चिंता न करियो मां तव्हांखे सभु ॿुधायां थी पई तव्हांखे अगरि खाधे जो सामानु खपे ऐं मांसाहारी मतलबु तीवणु वग़ैरह खपे त तव्हांखे हेठि तरे में मतलबु हेठि ग्राउंड फ्लोर ते वञिणो पवंदो हुते हेठि ई तव्हांखे हिते सभिनी खां ताज़ो में ऐं ताज़ो ऐं सुठो मालु मिलंदो तव्हांखे जेको बि खपेव ऐं अघु बि बराबरु अथव हिते पोइ हुते हली वञिजो

त इहे तव्हांखे हाणे वरी अलॻि अलॻि माड़े ते आहिनि हीउ सभु पहिरियों तव्हांखे पहिरें माड़े ते इहे जूतनि जो दुकान मिलंदा वरी ॿिए माड़े ते तव्हांखे जेको बि ज़ालुनि जो जेको बि कपिड़ा आहिनि तव्हांखे हुते अथव ॿ ॿ या टे दुकान अथव तव्हां हुननि मां कहिड़े में बि वञीं था सघो पिया लवारा शोरुम तव्हांखे मिलंदो चौथे माड़े ते कैंटीन हा तव्हांखे कैंटीन मिलंदी हाणे पंजे माड़े ते हुते ट्विटर बि आहे मथे त हुन जे ॿाहिरां ई तव्हांखे कैंटीन बि मिलंदी हुते तव्हांखे सभिनी हिननि जा इहे तव्हांखे जेके बि खपनि हा पिज़ा खपे या न साउथ इंडियन खपे त सिंधी खाधो बि अथव हिते तव्हांखे सभु कुझु मिलंदो आहे हिते हो तव्हांखे टे माड़े ते वञिणो पवंदो

हा हा हा तव्हांखे सभु मिलंदव हुते ॿारनि जा कपिड़ा खपनुव ॿारनि जा बि हुन जे पासे में इहे जेके कपिड़नि जा आहिनि न मेन अ रेडीमेट कपिड़ा जेके तियारु कपिड़ा हूंदा आहिनि उहे तव्हांखे टिएं माड़े ते मिली वेंदव

हा हा सभु सभु सभु मिलंदुव उहो टे माड़े ते मां तव्हांखे चयो न टिएं माड़े ते सभिनी जा जेके तियारु कपिड़ा आहिनि ऐं हुननि जा जूता वग़ैरह बि उहे तव्हांखे सभु हुते ई मिली वेंदव तव्हां छा चयो मां समुझो न वरी मूंखे ॿुधायो हा हा हा ही हा हा आहे मथे चोथें माड़े ते अथव उहे सभु मर्दनि जा कपिड़ा हुन पासे अथव तव्हांखे हुते मिली

हा तव्हां हा जय झूलेलाल